واقعی برسوں میں فوٹوگرافی میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے یہ تبدیلی صرف ٹیکنالوجی تک محدود نہیں بلکہ فوٹوگرافی کے انداز مقاصد اور رسائی تک بھی فیل گئی ہے پرانے کیمرے بھی ایس نئے موبائل کیمرے پہلو پرانے کیمرے فلم کیمرے ابتدائی ڈی ایس ایل آر نئی موبائل کیمرے اب فوٹوگررافی کتنی آسان ہو گئی ہے جی ہاں اب تصویر لینا بہت آسان ہو گیا ہے کوئی بھی شخص چاہے وہ پروفیشنل ہو یا عام اچھی تصویر لے سکتا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ تصویریں زیادہ کھینچنے لگے ہیں اور ہر لمحہ قید ہو رہا ہے بچوں بزرگوں دیہی علاقوں کے لوگوں کو بھی موبائل کیمرے کے ذریعے فوٹوگرافی کا موقع مل گیا ہے لیکن ساتھ میں کچھ چیلنج بھی ہیں ہر کوئی تصویر کھینچ رہا ہے تو اصلی فنکاروں کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے تصویریں بنانا آسان ہے مگر اچھی فوٹوگرافی اب بھی ایک فن ہے روشنی کمپوزیشن جذبات کو قابوں میں لینا